बिहारमे बिजनेस सेक्टर शीर्ष प्रतिभा आओर कौशलमे आकर्षित बहुत तरहसँ बरकरार रखबाक लेल हमर ई बहुत बिहार भर्ती कयल जाइत अछि आओर भ्रष्टाचारके चलते जेना बोध बिहारे पुलिसमे जेना भर्ती होइ छै तै दुआरे कहै छै भर्ती करै छै जेना कोनो चीजमे भर्ती भए जाइ छै भर्ती भेलाके बाद कम पैसामे दए कऽ लोक बहुत तरहसँ काम काज निकालि लै छै आओर अदर स्टेटमे मने अदर अदर स्टेट मने अदर राज्यमे जे छै से अहाँके काज करै छै आओर कम बेसीकऽ के लोक काज निकालि लइए आओर अदर स्टेटमे जबतक अहाँके कोइ भी चीजके मने वेकेंसी निकलै छै ओइमे अहाँके जबतक अहाँ प्रशिक्षण पूर्णतः व्यवस्था परिपूर्णतः अहाँ जे जबतक अहाँ अपन शिक्षाके अनुमान किछु ने किछु देबै तबतक अहाँके कानून व्यवस्था किछु नहि कऽ सकैया तै दुआरे आर्थिक व्यवस्था एकर बिहारमे बहुत कमजोर छै जेना कोनो लोक बिजनसे जेना कोइ आदमी करै चाहै छथि तऽ बिजनेस करैके लेल अहाँके छै से बहुत तरहके लूटपाट भए जाइ छै एना रैयामे चीनी मीलमे जे अहाँके रैयाम चीनी मील बहुत दिन तक चलल मगर बहुत दिन लोक फिर लूटपाट कऽ लेलकै अइसँ चीनी मील अहाँके पूरा ध्वस्त भए गेल तै दुआरे बहुत तरहसँ लोक हरेक चीजके जब तक ई एकाग्रचित मने बिहारके आदमी सब नहि हेथिन तबतक अहाँके किछु नहि भए सकैय आर्थिक हमर व्यवस्था जे छै से बहुत पूर्णतः कनी कमजोर बुझाइय जबतक हम अहाँ सजग नहि रहबै तबतक ई जे छै से अहाँके आर्थिक व्यवस्था हमरा अहाँके कमजोरे रहत तै दुआरे एकाग्रचित भए कऽ मिथिलाञ्चलके सहयोग करैत हम अहाँ जे किछु जे भी जे अहाँ व्यवस्था परिपूर्णतः करै छियै तै दुआरे जे हम अहाँ जे कोनो भी चीजके विशेष रूपसँ ध्यान दै छियै कोनो भी चीजमे बीचमे ध्यान दै छियै तकरबाद जे अहाँ ध्यान देलाके बाद जे छै कामकाज करबाक चाही हमर प्रसिद्ध अवधारणा जे छै से कानून व्यवस्था जे हमर एहिठमक कानून भ्रष्टाचार जे छै से बहुत तरह लोक पैसापर बहुत चोरी डकैती बेइमानी जेना करै छै ओइपर छै से अहाँके आदमी सब पैसापर लूटपाट बहुत तरहसँ कामकाज करै छै तै दुआरे छै से कम काज कम काजमे पैसामे अहाँके छै से अतय सब किछु लोकके लै छै ई सब भ्रष्टाचारके बहुत मिटेबाक लेल बिहारमे बहुत तरहसँ अवधारणा भए रहल छै ई सब कानून व्यवस्था छै से बहुत तरहसँ खराब जा रहल छै ई सब व्यवस्था छै परिपूर्णतः बिहार सरकारके कदम उठेबाक चाही

बिहारमे तै दुआरे आर्थिक व्यवस्था छै से ई सब परिपूर्णतः जे छै से अहाँके ध्यान रखबाक चाही आदमीके आओर सरकारके कदम उठेबाक चाही जे बहुत आदमी जेना पढ़ि लिखिके मने व्यवस्था परिपूर्णतः मने बी ए ऑनर्स कयलाके बाद जे छै से गाँवमे रोजगार करैके लेल किछुसँ किछु करै छै लेकिन ओकरा आदमी सब मने लूटपाटके माध्यमसँ बहुत अहाँके लूटपाट व्यवस्था कयलाके बाद ओकरा अथी कऽ दै छै आओर ओकरा मने अहाँके लूटपाट कए कऽ ओकरा ध्वस्त कए दै छै ओइसँ ओ आदमी कमजोर पड़ि जाइ छै तै दुआरे ई सबपर सरकारके कानून ब्वस्थापर नियमके अनुकूल जे छै से ध्यान रखबाक चाही आओर अइपर अइसँ बिहारके आदमी सबके जागरूक रहबाक चाही